जी हमको रिया जी से बात हो रही है और सब तो मेरा ठीक है आप अपना बताइए मेरे स्कूल में तो काम बहुत अच्छा से चल रहा है आपके स्कूल में काम कैसे चलते हैं हँ आ रही है सैलरी तो आ रही है आपकी आ रही है ना मेरे स्कूल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं कितने बजे स्कूल लगता है टाइम पर आते हैं बच्चे कि नहीं हाँ तो मैं मेरा मेरे स्कूल के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं बच्चा सब तो हरपटिया जैसे करते रहते हैं हाँ तो बच्चा सब तो हरपटिया उसे कुछो उतना नहीं टेन्शन रखते हैं आपकी सैलरी कितनी है हाँ बच्चा है तो डाँटना तो पड़ता है आपकी सैलरी कितनी आती है मेरी भी आ रही है पेँतीस हज़ार तीस से पेँतीस हज़ार होता है कहीं सैलरी में गड़बड़ी तो नहीं होती है

वैसे तो सरकारी काम है तो आएगी ही थोड़ा समय लगता है जी हाँ तो सरकारी काम में तो थोड़ा समय लगता है तो हाँ और सब मेरा ठीक है आप अपना बताइए तो तुम हाँ मेरे स्कूल में भी खाने पीने की व्यवस्था सब अच्छी है आपके स्कूल में खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है ना हम अपने स्कूल में भी साफ़ सफ़ाई बहुत अच्छी से रखवाते हैं हाँ हाँ है तो आप अपने स्कूल की अच्छी व्यवस्था बताइए हाँ तो स्कूल में खाना उना अच्छा से होता है ना टाइम पर समय पर क्लास टीचर जाते हैं ना मेरे स्कूल में भी सब टीचर अच्छे अच्छे हैं समय पर क्लास आते हैं हाँ सबकुछ तो अच्छे हैं ठीक है तो